ہمارے علاقے آس پاس دو سینٹرل یونیورسٹی ہیں ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دوسرے ڈی یو ڈی یو کے کالج الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میرے کئی دوست ساتھی پڑھ پڑھتے ہیں ایک نے فائن آرٹ کیا ایک نے بی ایڈ کیا ماشاء اللہ آج اچھی مقام پہ موجود میں موجود ہیں دونوں یونیورسٹی کے پڑھائی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور ان کی ڈگریاں ہر جگہ ریکونائز ہیں اور